सिटी काली मंदिर पूर्णियाके उल्लेखनीए स्थल पुराना मंदिर सिटी काली मंदिर पूर्णियामे लाइन बजारमे आओर पूरण देवी मंदिर आओर माता स्थान कामख्या स्थान ई सब पूर्णिया पूर्णियामे तऽ कामख्या स्थान उधर माता स्थान आओर दुर्गाबाड़ी दुर्गा बाड़ी छै यहाँ पे पूर्णियामे रजनी चौक पे ओ ई सब मंदिर जैसे कि सिटी काली मंदिर ओतऽकाली माइ सिटी काली मंदिर काली माइ भोला बाबा कऽ मंदिर छै वहांँ पूजा करैके लिए जाइत छियै हमरा सबकेँ सबकोइ पूजा करैके लिए जाइत छै बहुत अच्छा मंदिर छै ओतऽके आ ओतऽके माहौल भी बहुत अच्छा छै ओतऽ जेना सऽ बहुत सुकून मिलै छै शांति मिलै छै मंदिर भी बहुत अच्छा छै सब केओ जाय छै आओर रजनी चौकमे जे दुर्गाबाड़ी मंदिर छै दुर्गा मंदिर और भोला बाबाके मंदिर यहाँ पे भी सबकोइ पूजा करएके लिए जाइत छै पूजापाठ करैके लिए जाइत छै क्योकि मंदिर भी बहुत अच्छा मंदिर छै जैसे कि कामख्या स्थान कामख्या स्थान पूरण देवी मंदिरमे शादी उदी हुए छै पूरण देवी मंदिर भी पुराना छै बहुत पुराना जे वहांँ पे भी शादी उदी पूजापाठ सब हुऐ छै ओना तऽ आस्था मंदिर भी छै पूर्णियामे यहाँ पे भी शादी उदी होइत छै सब कोइ जाइत छै घुमै उमै ले भी शादी भी करबाबै छै पूजापाठ भी करबाबै छै ई सब मंदिर बहुत छै ई सब देखै छै घुमैके लिए पूर्णियामे मंदिर वन्दिर छै अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा मंदिर छै घुमैके लिए